उज्जैन महाकाल की नगरी है महाकाल में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख उत्सव है महाशिवरात्रि पर्व जिसमें भारत ही नहीं भारत के सम्पूर्ण अखंड भारत की छवि का दर्शन इस पौराणिक त्योहार में उपलब्ध होता है इस दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ओर पार्वती माता का विवाह हुआ है साथ ही हमारे उज्जैन जिले में सभी राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम एवम धार्मिक कार्यक्रम हर्षो उल्लास के साथ मनाए जाते हैं